मैंने स्कूल में पेटिंग सीखी थी और स्कूल में मेरा पेंटिंग में स्थान भी आता था मैंने प्रथम कक्षा में पहली कक्षा में प्रथम स्थान लाया था जिसमें मुझे एक हेलीकॉप्टर बनाना था एक एरोप्लेन बनाना था एक नाव बनानी थी और इक बाइक बनानी थी या साइकल जो स्थल जल और वायु में जो यातायात के साधन हैं उनकी पेंटिंग करनी थी तो मुझे उसमें प्रथम स्थान मिला था मुझे शुरू से ही चित्रकारी का बहुत शौक़ है मैंने यह कला अपनी माँ से सीखी है उनको भी चित्रकारी का बहुत शौक़ था और वो मुझे बचपन में सिखाया करती थी और स्कूल में भी मैंने चित्र कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है मैंने स्कूल में बहुत पेंटिंगें की हैं और मैं अपने स्कूल की सदस्य कमेटी में भी थी इस्टुडेंट मतलब छात्र संगठन जो होता है स्कूल का उसमें थी और मैंने पेंटिंग के लिए बहुत सारे काम किए हैं पेंटिंग क्षेत्र में कलाकारी के क्षेत्र में बहुत सारे पेंटिंग बनाई हूँ और मैंने आठवीं कक्षा में जल संवर्धन को ले के एक चित्र बनाया था जिसमें मध्य प्रदेश में मेरी पेंटिंग बहुत मेरी पेंटिंग ने स्थान लिया था सभी को मेरी पेंटिंग बहुत पसंद आई थी और यही है तभी से मैंने स्कूल में पेंटिंग स्टार्ट किया और मैं अभी तक पेंटिंग करते आ री हूँ मुझे जो भी अच्छा लगता है मैं वह बनाती हूँ और अपने पेंटिंगों को लोगों को दिखाती हूँ तो उन्हें भी यह पेंटिंग पसंद आती है